हा जी ॿुधायो हा हा जी ॿुधायो मां भूमि दलाल ॻाल्हायां पेई थी हा हा मां भूमि दलाल आहियां जी तव्हांखे कहिड़ो हम्म हा हा मुंहिंजे ध्यान में आहिनि न मां इहो ज कमु कंदी आहियां दलालीअ जो बुधायो तव्हां हा हा हा वॾा वॾा प्लॉट बि मुंहिंजे ध्यानु में आहिनि एरियो आहे झांझणा रोड अग्रसेन गिरिराज बाक़ी जंहिं एरिए में खपंदा हुजनि इन सभिनी में आहिनि हा हा हा हा हा हा हिन लाइ त तव्हांखे जाम वॾा प्लॉट खपंदव त झांझणा रोड ते मूंखे हिकु ध्यानु में आहे फ़ुल वॾो प्लॉट जिते तव्हां धरमशाला ठाहिराए था सघो हुन में तव्हांखे पंजाहु सठि रूम ठही वेंदव एॾो वॾो प्लॉट अथव चारि सौ पंज सौ वालनि जो अथव

हा ठही वेंदव दादी हा ता हिकु टिन फ्लोरनि जो ठारायो त तव्हां चा चालीह पंजाहु रूम ठही वेंदव हेठि ॾह ठाहिरायो मथे ॿिए माड़े ते ॾह ठाहिरायो हा हा मुंहिंजे ध्यानु में आहिनि इलाही हा हा आदर्श हा कंको हा हा सभु फर्नीचर ठहियल सॼा ध्यानु में आहिनि मूंखे अहिड़ा तव्हां चयो तेॾी महिल मां तव्हांखे ॾेखारंदमि हा भले दुकान खपनि उहो उहो मांगनाथ ते अथव वरी पोइ जेनेली में अथव अठ ॾह दुकान मुंहिंजे ध्यानु में आहिनि तव्हां चयो मां तेॾी महिल तव्हांखे ॾेखारण हलंदमि हा हा हा मकानु तव्हांखे ॾेखारंदमि मकानु अथव आदर्श एरिये में उते सभु सिंधी माण्हू रहंदा अथव गिरिराज में अथव अने सभिनी तव्हां ॾिसी ॾिसण हलो जल्दी संतरि असी वाल जेतिरा मकान अथव हा इहो एरिया सुठा ई अथव सभई हुन तव्हांखे जाम वॾी प्लॉट खपंदव हॉल ठाराइण लाइ या धरमशाला ठाराइण लाइ उहे तव्हांखे झांझणा रोड ते ख़ाली जॻहियूं प्लॉट वॾा वॾा मिली वेंदा अने मकान तव्हां ॾिसी था सघो सोसाइटिनि में गायत्री नगर में अथव हिकिड़ो हा हा हा हा अहिड़ियूं वॾियूं वॾियूं ज़मीनियूं मुंहिंजे ध्यानु में आहिनि सत अठ मां तव्हांखे ॾेखारंदमि हा हा हा सुठा मकान फ़ुल फर्नीचर ठहियल सभु फ़ैसेलिटी वारा मकान टे चारि ध्यानु में आहिनि मां तव्हांखे ॾेखारंदमि तव्हांखे हुन में रुपये जो बि ख़र्चु कान्हे पलंग सभु फर्नीचर टेबलूं डाइनिंग टेबल रंधणे में सॼो फर्नीचर तयार ठहियल सभु तयार मिलंदव सॼो फर्नीचर तयार तव्हांखे अहिड़ा मकान मां सुठा सुठा ॾेखारंदमि हा तव्हां सुभाणे पहिला मां तव्हां खे प्लॉट ॾिखारे ईंदमि वॾा वॾा हुन खां पोइ पाणि मकानु ॾिसण हलंदासीं हुन खां पोइ तव्हांखे दुकानियूं ॾिसणियूं अथव न पोइ छेले दुकानूं ॾिसण हलंदासि पहिला तव्हां वॾा वॾा आहिनि नी रोडनि ते प्लॉट ख़ाली पिया आहिनि जिते तव्हां धरमशाला ठाहिराए सघो पहिला मां तव्हांखे प्लॉट ॾेखारण हलंदमि हुन खां पोइ सिंधियुनि जूं सोसाइटियूं आहिनि गायत्री नगर आदर्श गिरिराज जिते सभु माण्हू रहंदा आहिनि उते मां तव्हांखे ॾेखारण हलंदीमांव हा हा भले मां तव्हांखे फ़ोन कंदीमांव हा ठीकु हा हा हा मां तव्हांखे फ़ोन कयांव थी हा हा